جی ہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے برقی موٹر کا استعمال ایک بہت ہی آسان اور مو اثر طریقہ ہے جو گاؤں اور شہری علاقوں دونوں میں پاپولر ہے نیچے میں اس کام کے لیے مکمل طریقے اور ضروری چیزیں تفصیل سے بیان کر رہی ہوں ضروری اسباب الیکٹرک موٹر پمپ سبمرسیبل یا سینٹریفیوگل موٹر کنویں کی گہرائی کے مطابق پائپ پانی کو نیچے سے اوپر لانے کے لیے الیکٹرک وائر موٹر کو پاور دینے کے لیے سوئچ اور ایم سی بی تاکہ موٹر کو آن آف کیا جا سکے اور سیفٹی برقرار رہے واٹر ٹینک اگر پانی اسٹور کرنا ہو پلی یا ٹانگنے والا سسٹم اگر موٹر کو ڈائریکٹلی کنویں کے اندر نہیں اتارنا ہو موٹر کا انتخاب شیلو ویل اگر کنواں پچیس سے تیس فیٹ گہرا ہے تو سینٹریفیوگل پمپ کافی ہوتا ہے ڈیپ ویل اگر کنواں پچاس فٹ یا اس سے گہرا ہے تو سبمرسیبل موٹر پمپ استعمال کی جاتی ہے جو پانی میں ڈوب کر کام کرتی ہے نصب کرنے کا طریقہ سبمرسیبل موٹر کو پائپ اور الیکٹرک وائر کے ساتھ جوڑ کر اسے احتیاط کے ساتھ کنویں کے اندر اتارا جاتا ہے موٹر کے آؤٹلیٹ پہ سے پائپ کو اوپر تک لایا جاتا ہے جو پانی کو نکالتا ہے الیکٹرک وائر کو سوئچ بورڈ اور پاور سورس سے کنیکٹ کیا جاتا ہے اگر ضرورت ہو تو ایک اسٹارٹر بھی لگایا جاتا ہے تاکہ موٹر اسمودلی اسٹارٹ ہو